मेरे विचार में बहुत से ऐसे स्थानीय उद्योग और व्यवसाय है जो जयपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ ही उद्योग और व्यवसाय बहुत से विकसित हुए हैं और उनकी विकसित होने के साथ ही बहुत सारे अवसरों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है जैसे की लघु उधी उद्योग कुटीर उद्योग बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने नई नौकरियों का उद्भव किया है जैसे कि बड़े बड़े स्टार्ट अप जैसे कैफीटेरिया ले लो कॉफी शॉप हुई और कपड़ों का उद्योग हुआ स्टील का उद्योग हुआ टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग हुए यह ऐसे उद्योग है जो स्थानीय के साथ ही अन्य जो बेरोज़गारी की एक बहोत बड़ी समस्या है उसको भी हल करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि एक नए नए उद्योग खुलने के साथ ही उनमें नए अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा युवा वर्ग के लिए यह एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका बन जाता है साथ ही उनकी बेरोज़गारी की समस्या भी बहुत कम होती है